हेलो औ आदा नोंसिना देग्लाय बोरै जाखो रिजाल्ट आ जारौना औ औ औ औ औ औ औ औ जोंनाबो बारा मोजां जायासै फार्स दिबिसन थांदोंब्लाबो जेने थेने सिक्सथि वान पारसेन्टल' मोनबाय बेखायनो गबमेनयाव मोनगोना मोना सानलाइ लांबाय थेवबो फमखौ लाइनानै दोनफैदों जोंहाबो गबमेननि कमार्स लानो गोसोथारनो कमार्सनि लाइनानै दोनफैबाय दा माबायदि जागोनबा फ्रायबेदआबो गोबांङानो दङ अबे मोनसेयाव मोजां जागोन सानलाइलांबाय औ बिनोथ' आदा गबमेन आव मोनबालाय फिस फ्राबो होनांनाय नङामोन हनै फ्रायबेद आवबा बांसिन फिस थांङो जाहैबाय सासेल' खामायनाय हाख'वा हाख'वा जालायलाङो फ्रायबेदफ्रावबो खेबसे नाजानायसै गबमेननावनो मोनोना मोना लास्थफ्राव एसे रायलायलाबायनानै आंथ' औ औ आदसा नंगौना आदा खबर लागोन दे आं आदा नोंबो बोरैबा खोनाबायोबा मिथियोबा खोन्था हरबानो जाबाय आदा औ दे जागोन बे लिस्टखौनो नेनोसै होनबा गाखोयोना गाखोया गाखोबाथ' मोजां आनो जाबाय गाखोयाबाथ' बहाय फ्रायबेदफ्रावनो सोनांसिगोन औ औ दे होनबा आदा दे औ दे आदा दे